मिथिलाके जे ओ भाषा होइए बूढ़ सूढ़ जे गारि पढ़ैत रहैत छै झगड़ा आओर जे होइत रहैए ओहि सभमे जे गारि गराबैल होइत रहैए सेसभ सुनैमे बड़ नीक लागैत रहै छै हमरा आओरके बड़ नीक लगैए ओसभ सुनैमे देखबै झगड़ा होइत रहत तऽ ओकरा ओ गारि पढ़त ओकरा ओ गारि पढ़त झोँटा झोँटाबैल जे होइत रहैत छै सेसभ सुनैमे आ देखैमे बड़ नीक लगैत रहैत छै बूढ़ सूढ़ जे कहैत रहै छै फकरा फकरासभ जे कहैत रहत कोनो गप्प बजियौ तऽ ओहिपर जे फकरा कहि दैत जे चमत्कारी छौँ ई छौँ ओ छौँ तोँसभ एना छौँ ओना छौँ तऽ ईसभ सुनयमे बहुते नीक लागैत रहै छै हैत जे सुनिते रहि कतेक नीकसँ बजैत रहै छै भाषा कतेक नीक लागैत रहै छै सुनयमे गारि गलोट होइत रहै छै झगड़ा हाथ चमका चमकी मारा पीटी झोँटा झोँटाबैल ई सभ सुनैमे देखैमे बड़ नीक लगैत रहै छै बूढ़ सूढ़ फकरा कहैत रहै छै खिस्सा कहैत रहत सभ गोटए बैस रहत आओर खिस्सा पिहानी कहैत रहत तऽ ई सभ सुनैमे बड़ नीक लागैत रहै छै हैत जे सुनिते रही हैत जे कतेक सुनि कतेक नहि से सुनैमे बड़ नीक लगैत रहै छै हमसभ तऽ सुनैत रहै छी जब होइत रहै छै तऽ हमसभ कतहु रहै छी तऽ देखय लेल चलि जाइत छी कतहु जे झगड़ा वगड़ा होइत रहै छै तऽ देखय लेल जाइत छी तऽ देखयमे बड़ नीक लगैत रहैए